नमस्ते हाँ आपके दुकान पर क्या क्या मिलता है हाँ अच्छा अच्छे अ जै अच्छे जैसे क्या भाव बिकता है कितने में देंगे आप अच्छा मुझे कम में लेना है कम पैसों के उतना नहीं चाहिए ज़्यादा पैसा वाला अच्छे ठीक है हाँ

अच्छा अच्छा ठीक है

अच्छे

हाँ छोटा बड़ा मुझे कम दाम में लेना है उतना नहीं किये है अच्छे ठीक हाँ हाँ हाँ एक एक पीस लेना है चलो ठीक है हाँ अच्छा

अच्छा चलो ठीक है नमस्ते रखती हूँ